छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित हुआ था भारत में पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को हमारा देश आजाद हुआ था दो अक्टूबर अठारह सौ उनहत्तर ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था तेईस जनवरी अठारह सौ सत्तानवे ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था सोलह अगस्त उन्नीस सौ छियालीस ईस्वी को डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था